سینٹرل دہلی ضلعے میں ثقافتی اور سماجری روایت ہے جس میں زبان مذہب رسم الخط اور مختلف قسم کے لوگ سب ساتھ مل کے رہتے ہیں اور کچھ بھی ہو سب ایک ساتھ مل کر اس کو پورا کرتے ہیں اور سب ایک ساتھ مل کر رہتے ہیں